से जानुवारी नैरोजा नैजि ब्रै आगस्त' नैरोजा नैजिसे दाइन अक्ट'बर नैरोजा नैजिथाम स्नि फ्रेबुवारि नैरोजा जिगु द' जानुवारी नैरोजा नैजिनै